पूर्णियामे लोक सांस्कृतिक रीति रिवाजपर लोक खूब धियान दै छै लोक सुबह उठै छै तऽ सबसँ पहिले स्नान करै छै ओकरबाद पूजा पाठ करै छै तब लोक अपन दिनचर्या शुरू करै छै ज्यादातर लोकके हम यही देखले छलिए ओकर दिनचर्या यही रहै छै पूर्णियामे बहुत तरहके पर्व छै पूजा पाठ छै लोक हमेशा अपन योगदान करै छै आओर हिस्सा लए छै बढ़ि चढ़िकऽ आओर पूर्णियामे जतना भी मन्दिर छै सब मन्दिर एकदम भव्य मन्दिर आओर बहुत फेमस फेमस मन्दिर यहाँपर छै एकर इएह एकर यही कारण छै लोक अपन संस्कृतिके हमेशा मतलब ओकरा भूलै नहि छै यहाँपर पूजा पाठ ई सब अपन संस्कृतिपर धियान दै छै आओर यहाँके जे रीति रिवाज छै जेनाकि यहाँपर छठ तऽ होबे करै छै यहाँ एक जनउ होइ छै यहाँपर जनउ कार्यक्रम होइ छै ओकरामे लोक जेनाकि ओकरामे मड़ुआ होइ छै ओकरामे बँसकट्टी होइ छै फेर भोज होइ छै फेर ओकरामे बहुत तरहके गीत होइ छै अपन कि मैथिली गीत होइ छै फेर बहुत तरहके गीत होइ छै बहुत नाच गाना होइ छै तऽ ई सब यहाँके परम्परा आओर संस्कृति छै तऽ ई रीति रिवाज जे छै चलल आएल छै आओर चलिते रहतै तऽ ई रीति रिवाजपर लोकके कभी भुलना नहि छै लोक हमेशा ई रीति रिवाजके फोलो करै छै आओर अपन दर पीढ़ी दर पीढ़ी सबके बताबै छै आओर एकर दर पीढ़ी दर पीढ़ी काम मतलब सब करिते रहै छै